ई उपलब्धि हमरा इसकुलके एक बालकके छै जे मतलब इसकुलसँ राज्य स्तरमे स्वर्ण पदक तकके ओकर हइ ओ अंकित नामके बालक जे पूरा इसकुलमे सबसे अच्छा तेज दौड़ैमे सबसँ अच्छा बालक रहलै ओ तरङ्ग प्रतियोगिताके माध्यमसँ जब सरकार द्वारा आयोजित होलै तऽ पूरा इसकुलमे तीन गो बच्चा चुनेलै ओहिमे अंकितोके नाम रहलै ओ अंकित फिर सङ्कुल स्तर जे सिआरसी स्तरपर आयोजन होलै जाहिमे बहुत सारा इसकुलके क्षेत्रीय इसकुल ईसब भाग लेले रहलै ओहिमे भी ओ सबसे फर्स्ट नम्बरपर अएलै ओकरामे की दौड़ैके की ओकरा पास जुनून रहले हइ कि ओ कहीँ भी मतलब दौड़ैके अलावा ओ कहीँ पीछे आइ तक देखितो नहि रहलै कोइ भी प्रतियोगिता ईसबमे ओहिके कारण सङ्कुलो स्तरसँ चुनाकऽ फिर नेक्स्ट राउण्डवला प्रतियोगिता जोन बी आर सी प्रखण्ड संसाधन केन्द्रपर होलऽ रहलै ओहिओमे ओ फर्स्ट स्थानपर रहलै ओहिके चलिते ओकरा प्रखण्ड स्तरसँ बहुत सारा प्रोत्साहन वगैरह ईसब क्षेत्रीय स्तरपर ओकरा मिललै फिर जिला स्तरमे भी ओ अपना जिलाके ओरसँ सबसँ एक नम्बरपर अथी आएल रहलै अंकित एहिसँ ओकरा पेपर वगैरह सबकिछुमे नाम पूरा गाँव इसकुल सबके मतलब गौरवान्वित कऽ देलै ओ बच्चा फेर किछु टाइमके बाद जे जिला स्तरीय पूरा राज्यके जिला स्तरीय जे बच्चा रहलै ओसबके राज्यमे बुलाएल गेलै पटना वहाँपर सरकारी खर्च द्वारा बच्चासब भाग लेले वहाँ वहाँके भी दौड़ प्रतियोगितामे सबसँ नम्बर एक स्थानपर ओ अंकिते रहलै जकरा कारण ओकरा स्वर्णके मेडलसँ दौड़मे उपाधि देल गेल रहलै ओ बच्चा पूरा जिलासँ लऽ कऽ गाँव समाजसब जगह सबके नाम गौरवान्वित करि देलै जकरा चलिते ओकरा मतलब बहुत सारा लोक प्रोत्साहित करिले कि तू बौआ आब एकरा बाद तैयारी करऽ राज्य स्तरसँ अब तू नेशनलपर जा नेशनलसँ ओलम्पिकमे ओ बच्चा एतना प्रोत्साहित होलै कि ओ अभी भी मतलब ईसबके तैआरीके लेल दौड़ वगैरह ईसबके हमेशा अभ्यास करैत रहै छै